मेरा बाईक चलाने गल्ला बड़ा मन करदा जियां मैं दिखदा दोस्तैं कोल अपनैं दोस्तैं कोल बाईकां पेदियां मेरा दा मन बड़ा करदा चलाने पर कियां चलानी गरीब बंदां मैं नेईं लेई सकदा मेरा दा मन करदा जिसलै मतलव फास्ट चलांदे बाईक अस बी चलाचै फास्ट कुत्थुआं गै चलानी कियां चलानी बाईक फास्ट ते मन ता बड़ा करदा अपना जिसलै जाना कुदै बजारे दिक्खना कुसै के टी एम लैती कुसै स्पलैंडर रक्खा कुसै आर वन फाईफ रक्खी कुसै ऐम टी पंदरां रक्खी मुह्ड़ ते बड़ा करदा कि आमी जां बाईक लेआं अपनी अपनी चलां चक्कर लां गरीब बंदा इयै सिस्टम होंदे के बाईक कियां लेऐ बाईक ते लेई निं सकदा मेन गल्ल इयै के आपनै स्हेई गल्ल सनांऽ तुसें मन ता बड़ा करदा मेरा बी मगर गरीब बंदा कक्ख निं करी सकदा अजै जमानै च जिस जेह्का बंदा अगर जिसदै कोल पैसा जिसदे घरा आह्ले ठीक न जिंदै कोल पैसा खुल्ला अपनै इन्ना खर्चा बाईक उप्पर लाओ जिसदै मर्जी उप्पर लाओ तुस मजा अपनै बाईक लेओ गड्डी वी लेई सकदा बंदा बाईक वी लेई सकदा पर केह् करचै ओह् बंदा गड्डियै च बवै तां फ्ही नेईं बी कुत्थुआं करनी बाईक कियां लैनी लैनी होऐ तां फ्ही पैसा लगदा किस्तै उप्पर लेई लैचै तां फ्ही बाईक उड़े गा होईये बाईक घरा कम्म नेईं चलदा फ्ही बाईक गै चलाना पौंदी फ्ही खाल्ली चलाओ बाईकां बुईकां तेल खर्चा बी निकलना चाहिदा नोहाड़ै च खर्चा बी समझी लाओ फ्ही बाईक दा निग्गर ठीक ठाक औंदा अगर तेले गै गल्ल कीती जा ता ओह्बी किन्ना मैह्ंगा पैट्रोल सौ रपेआ लीटर ऐ पंज लीटर बी अगर पाचै पंज सौ रपेआ पंज सौ रपे अस कमांदे निं ते पंज सौ रपे दा तेल पाईयै बे फजूल दा बाईक बिच्च पाना फिर उस्सी बाईक गी चलाना अपना टाईम बेस्ट करना होर कुतै एक्सीडैंट गै होईया मगर एह् गल्लां होंदिया वा फ्ही अपना मन होंदा अपना साह्ब बी दिक्खना पौंदा पैसा बी आवै अगर तैलु जाइयै बाईक लेई सकदा बंदा मन ते बोह्त करदा इस बेल्लै बी अजें बी करदा मन के बाईक लेई लेआं नेईं लेआं मतलव सोचदा में लैनी ऐ बाईक अजें बी बड़ा मतलव मन करदा बाईक लैने दिक्खनेआं बाईक दा लैनी दा ऐही पर पैसां गै सिस्टम ऐ और कक्ख सिस्टम निं ऐ बाकि लैनी ते ऐ बाईक अपनै समझी लैओ इस्सै साल लेई गै लेनी